घरेलू नुस्खे दी जित्थै तक्क गल्ल ऐ ते साढ़े घर केह् होंदा कि जेल्लै साढ़े म्हल्लै बी आसै पास्सै इ'यै कि जेल्लै अगर कोई तुसें त्रिंबड़ी रयुनगढ़ जां कोई मधुमक्खी पुड़ी जंदी ते ओह्दे उप्पर जिल्लै उ'नें डंग कड्ढना आस्तै केह् करदे कि कोई लोआ होंदा लोआ दिक्खदे तैलु गै तौले तौले लोआ शोआंदे उस्सी लोए कन्नै नोह्ड़ा जैह्र कड्ढदे हून में अगर तुसें सना मिकी बड़ी बारी पुढ़दी रौंह्दियां इत्थै ग्रांऽ म्हल्ले च ते बड़ियां होंदियां ऐ कुतै तुस मरूद त्रोड़ने गे उत्थै कोई इक आइयै लड़ी जंदी कुतै बी इ'यां किश कोई फ्रूट फल फ्रूट सब्जी कुतै घाऽ बिच्च तुस गे उठी कुतै बाड्डी करने गे गोड्डी बाड्डी कुतै पुड़ी जंदा किश ना किश इ'यां के मीं इक बारी में मरूद तोआरा दा हा मरुदे दे बूह्टे उप्परा ओह्दे उप्पर हा कोई रयुंगर कोई बड्डा शैल पुड़ी गेआ मिकी ओह् शैल नील पाई गेआ जगह सोज्जी इन्नी बड़ी होई मिगी तैलु पता निं ऐ हा कि नोह्ड़ा केह् लाज करदे पैह्ली बारी पुढ़ेआ हा फ्ही महा केह् करा हून में जाइयै फट्ट तौले तौले गेआ फटाफट मम्मी ही सनाया महा मिकी दिक्खो केह् होइया एह् किश पुढ़ेआ पता निं लग्गा दा हा केह् होआ फ्ही उ'नें केह् कीता उ'नें सनाया कि फटाफट ओह् गेइयां उ'नें किश ओह् आह्न्नी दंदल आह्न्नी उदा लोआ हा थोह्ड़ा उस्सी ओह् लोआ शोआया ओह्दे कन्नै जैह्र कड्ढन लगियां थोह्ड़ी हारी पीड़ होंदी लेकिन जैह्र निकली जंदा ठीक होई जंदा इ'यां गै कश कदें कदें केह् होंदा कि ओह्दे कन्नै जैह्र नेईं उतरदा फ्ही लोक स्याने कच्छ जंदे न पैह्ले पैह्ले इ'यै होंदा हा लोक डाक्टर कच्छ घट्ट जंदे हे स्याने बंदे होंदे म्हल्ले दे ओह् उं'दे कच्छ होंदा लाज ओह् फांडा करी दिंदे ओह्दे ने ठीक होई जंदा बड्डे बड्डे लाज ठीक करदे ओह् कोई सप्प पुड़े दा होए तां बी सप्पे दा जैह्र बी कड्डूड़दे इ'यां गै की इक बारी साढ़े म्हल्ले च इक मुड़े गी सप्प पुढ़ेआ हा ते उस्सी अद्दी राती पुढ़ेआ हा राती कुत्थै डाक्टर कच्छ जाना हा ना तैलु सनांदे न साढ़े घरै आह्ले परानी गल्ल ऐ कोई बड़ी तैलु गड्डियां बी घट्ट होंदियां हियां ते उ'नें उस्सी चुक्कियै राती गै फटाफट तैलु चुक्केआ फटाफट आए साढ़े घर आए ओह् ते उ'नें कन्नै लेइयै गै साढ़े घरै आह्ले उत्थै स्याने कच्छ गे उं'दे घर राती ठोआलेआ ते लोक पैह्ले बड़े चंगे होंदे रेह् ओह् रातीं उट्ठिया बंदा बचारा उट्ठेआ उ'नें शैल अपनी समान सारा आह्नेआ फांडा करने आह्ला फांडा आया ते उ'नें उस्सी लटाया ते सनांदे निं पता निं केह् केह् करदे हे कोई ओह् उ'नें लैते दा होंदा उदा मोरपंख दा बनाए दा होंदा किश इ'यां गोल नेआ करियै ओह्दे कन्नै फांडा करदे ओह् ते ओह्दे कन्नै उ'नें कीता उ'नें फांडा करने बी शैल टाइम लांदे ओह् ठीक ठाक टाइम लग्गी जंदा ते उ'नें उदे कन्नै फांडा कीता ते उस्सी ओह् मुड़ा थोह्ड़े चिरे बाद ठीक होई गेआ हा होंदे न ग्रांऽ म्हल्ले च बड़े ऐसी लोक तेज होंदे न पैह्ले पैह्ले लोक इ'यां गै लाज करांदे रेह् हून इ'यां केह् होर बी केईं 'क चीजां होंदियां उं'दे लोक देसी लाज गै अजें बी स्हेई समझदे कोई जि'यां हड्डी हुड्डी कुसै दी त्रुट्टी जंदी ते तां बी डाक्टर कच्छ जाने दी बजाए लोक अजें बी प्रैफर करदे कि ज्यादा तवज्जु दिंदे कि कोई डाक्टर कच्छ जाने शा शैल ऐ कि कोई स्याने कोई बंदे कशा कोई पराने बुजुर्ग कशा हड्डी हुड्डी च चढ़ान मेरी बी इक बारी निक्के होंदे शरारती होंदा रेहा बड़ा ते में उदे उप्परा बी शाल देऊड़ी ही थोह्ड़ी उच्ची जगह ही थल्ले पेआ ते मेरी बांह् दी हड्डी खिसकी दी ही बांह् त्रुट्टी दी ही थोह्ड़ी हारी पता निं हून एह् याद बी निं ऐ किश निक्का हा में बड़ा ते मेरी बांह् दी हड्डी थोह्ड़ी खिसकी दी ही ते उ'नें हून आखेआ डाक्टर कच्छ लेना हा बा उ'नें तैलु आखेआ कि इक साढ़े ग्रांऽ कशा अगले ग्रांऽ बिच्च इक्क कोई बंदा हा स्याना ओह् हड्डियां हुड्डियां चढ़ांदा हा ते मेरी जिल्लै बांह् टुट्टी दी ही ते उदे कच्छ लेइयै गै उ'नें केह् कीता कि उ'नें दिक्खेआ पूरा कोई ज्यादा निं कोई दस्स बीह् दिन उं'दे कच्छ में लगातार गेआ लेकिन मेरी बांह् बिल्कुल खिसकी दी ही लेकिन उ'नें उ'नें गै देसी लाज कन्नै गै ठीक करूड़ी ओह्दे बाद हून मेरी बांह् बिल्कुल ठीक ऐ नेईं ते हून तक शायद होई सकदा हा कि अगर डाक्टर कच्छ बी जंदा हा ते केह् पता मेरी बांह् अजें तक्क ठीक नेईं होंदी ही बांह् थोह्ड़ी हारा किश नुक्स रेही जंदा हा लेकिन उ'नें उस्सी दस्सेआ ग्रांऽ दे बंदे च ऐसी उ'नें कोई पता निं कोई लाज कीता हा किश उ'नें लक्क्ड़ी दी गै पट्टियां जन बन्नी दियां होंदियां हियां हून मिं इन्ना याद निं ऐ स्हेई करियै लेकिन किश इ'यै नेहा देसी लाज गै कीता हा उ'नें ना कोई दवाई दित्ती ना किश ओह्दी वजह कन्नै गै चलदे चलदे हून ते मेरी बांह् बिल्कुल ठीक ऐ कोई ते दस बीह् दिनें दे अंदर गै ठीक होई दी ही तां इ'यै इं'दे ने अपने ग्रांऽ दे घरेलु नुस्कें दे इ'यै फायदे होंदे हून अज्जकल ते बड़े घटी दे लेकिन पैह्ले पैह्ले लोक घरेलु नुस्के गै अपनांदे हे